आङो गुबुन गुबुन हाग्राफोरनि बेसाद एबा एम्फौ एनला फोरनि फट' लानो मोनो खाथियाव खेबनानै आरो आङो आंनि मबाइल जोंनो खेबनाय जायो आंनि सावगारिफोरखौहाय